केह् सनां सर स्कालरशिप दे बारै च अज तकर मिकी थोआ निं ऐ मेरे बड्डे भ्रा गी थोंह्दा हा स्कालरशिप और में केह् सनां मिकी ते अज तकर थोआ निं ऐ क्या उद्धर इंजीनियर च बी थोह्ंदा असें ऐसा कोई चक्कर निं ऐ मगर मिकी अज तकर थोआ निं ऐ केह् सनाचै पिछली बारी थोआ हा इस बारी निं थोआ ऐ ओह् फिर प्राब्लम हो जांदी सर इ'यै चक्कर ऐ कि बड्डे भ्रा गी थोहंदा हून मिकी नेईं गै थोह्ंदा ऐ और म्हल्ले बोह्त बच्चे न जिनें गी थोह्ंदा ऐ होर गददी गुददी जेह्ड़े न गद्दियें गी घट थोह्ंदा अजकल्ल मेघ बगैरा ठोकर चमैर जेह्के होंदे नां उने होर उंदा चक्कर बड़ा चक्कर होंदा ऐ हां ते ताईं तुआईं सभने थोह्ंदा बड़े बच्चे न इत्थे स्कालरशिप थोह्ंदा ऐ उनें और मिकी निं थोह्ंदा माराज कदें जिंदगी च थोआ गै निं ओह् सिस्टम गै निं इंदा सिस्टम बड़ा खराब ऐ जी बजीफा घर दिंदे हे बड़ा चक्कर होंदा ऐ अपनी सिस्टम पराना ताईं तोआईं होईं दा सिस्टम केह् करचै फ्ही हां ते अस बड़े ओह् निं जी पढ़े लिखा बंदा में बारहमीं पास कीती जी त्रै थोह्ड़े पंज छेह साल होईये जी हून ग्रैजुएशन करा दी जी और बड़ा सिस्टम ऐ जी इद्धर सिस्टम खराब ऐ थोह्ड़ा जेह्दे बारैं आ'ऊं सनां दा हा स्कालरशिप दे बारै च इद्धर मिकी बी निं थोह्ंदा ऐ जी अज तकर बी नेईं थोआ जी इद्धर ऐं किस्मत जनेही और फिर इ'यै चक्कर होंदा जरो केह् करना जी बड़ी प्राब्लम होंदी ऐ जी इद्धर स्हेई ही गल्ल ऐ ते